हिन वक़्तु गुनाह ऐं जुर्म जी रोक लाइ पुलिस सुठो पहिरियों ॾींहुं राति जे करे रही आहे पर केतिरा पुलिस वारा दारू पीअणु करे पेटु निकितल ऐं थुल्हा थियनि था उन करे हुननि खे डुक डोड़ करण में तकलीफ़ थिए थी मुंहिंजे ख्याल खां उन्हनि खे योगा वर्जिश वग़ैरह कराए ठीकु ठाक करणु ज़रूरी आहे राति जे वक़्तु पुलिस खे वधीक चकरु लॻाइणु घुरिजनि ऐं आम नागरिकनि जे सुरक्षा लाइ सतर्क रहणु घुरिजे